आंनि नेगेटिभ एक्सपिरियेन्स प्रदाका जाहैबाय हेन्द बेग एबा आखायनि बेग आं बे बेगखौ अरदार खालामदोंमोन जाहैबाय मेस' एपा व बे बेगखौ बायनानै आंहा जेबो गोजोननाय मोनाखै बे बेगखौ आं जेरैबायदि हास्थायदोंमोन बे हेन बेगा बेबायदि सफैयाखै बे बेगनि प्राइसा दामा जेरैबायदिमोन बे बेगा बेबायदि क्वालिटि नि नङा बे बेगा बिरात ल' क्वालिटि नि आरो बे बेगनि कालार फोरा एसेबो मोजां नङा आरो बेगाबो ल' कवालिटि नि आरो बे बेगा एसे गेदेरमोन आं बिहरनाया नाथाय सफैदों जाहैबाय फिसा साइसनि बेनिखायनो आंहा बे बेगखौ बायनायाव एसेबो गोजोननाय गैया बेनिखायनो आं बे बेगखौ मोननानै जोबोद दुखुसो जेबो गोजोननाय गैया